साढे जम्मू कशमीर दी गोरमौंट ऐ जेह्ड़ी ओह् बड़े सारे इंटरप्राईज न उ'नें गी कि'यां कंट्रोल करदी ऐ जि'यां कोई ट्रांसपोर्ट होई गेआ एह्दे उप्पर बड़ी सारी जगह् उ'नें आरटीओ दफ्तर बनाए दे होंदे सैंटर दा लाह् औंदा जिसलै ओह् आरटीओ दफ्तर फालो करदे ते ओह् जेह्ड़ा ऐ फिर ओह् इम्पलिमैंट अग्गें करांदे न आरटीओ दफ्तर जि'यां डिस्ट्रिक उधमपुर बिच ऐ तां ओह्दै च केह् होंदा कि रूल बनाए दे होंदे कंडिशनां होंदियां कि हां भाई गड्डी च इन्नियां सवारियां बौह्ना चाहिदियां जैदा लोह्ड़ नेईं होना चाहिदा अगर होए ते चलान होई जंदा ते अगर कोई जैदा लोह्ड़ करै ते उसी चलान होंदा बी ऐ बडा जैदा करदे न अजकल बड़े सख्त कानून आई गेदे न ते होर गल्ल करचै जि'यां कोई पानियै दी गल्ल करचै ते पानियै उप्पर बी गौरमैंट दा अच्छा सैहजोग ऐ हर घर पानी पजाए दा ऐ रेलवे उप्पर बी जेह्ड़ी जम्मू कश्मीर सरकार बड़ा अच्छा कम्म करै दी ऐ हून उ'नें श्नरीगर धोडी रेल पजाना जेह्का तां ओह् दो ज्हार चौह्बी च पजानी ऐ ते फ्ही जि'यां हून गड्डियें उप्पर जंदे लोग इ'यां रेलै उप्पर जाना उ'नें श्नीनगरे गी साढ़े जम्मू कश्मीर दी बैंकिंग च बी इन्नी सुविधा न जम्मू कश्मीर गोरमैंट देआ दी ऐ कुसै लोन लैना होए तां ओह् बी उसी थ्होई जंदा बगैर गवाही पाए दे थ्होई जंदा अगर कुसै होर किसै चीजा दा केस कराना होए जां जि'यां गड्डी लैनी होए ओह् बी साढै जम्मू कश्मीर बैंक ऐ स्टेट बैंक बी ऐ ओह् बी होई जंदा होर बी बड़े सारे बैंक न ते एह् जेह्डा ऐ जम्मू कश्मीर दा बड़ा सैहयोग ऐ एह्दे बिच बड़ी बड़ी अच्छी जेह्की डैवलपमैंट ऐ जेह्की करै दे न होर बड़े सारे कम्म जेह्के करै दे बी हैन होर किश गौरमैंट दे अपने सैक्टर बी एह्दे अंडर जि'यां रेलवे होई गेआ इ'यां ते सैंटर बिच ऐ जेऐंडके बैंक बी इं'दे अंडर गै ट्रांसपोर्ट बी 'इंदे अंडर ऐ अजें प्राइवेट ऐ